औ जोंनि ओनसोलावथ' जेनेबा मानसिफोरा दावबायनो लुबैयो मोजां मोजां जायगायाव जेरै हमना लादो नुफेरि खोनाफेरि जायगा जोंनि बर' समाजाथ' गोदोसोनाय जायगा ओरैहाय आरो बिनि बागै गोजानाव थाङोबाथ' मोजां मोनो आमेरिका बेलेग काउन्ट्रि हिसाबै बुंबाय आं आमेरिका निउजिलेन्ड एबा ब्राजिल अस्ट्रेलिया आरो पेरिस आरो मा होनो बेखौ पाकिस्टानावनो जा

चायना क'रिया डुबाइ बेफोर जायगायाव दावबायनो मोजां मोनो बिनि गेजेराव आरो नेपाल आरो भुटान आरो शिलं स्टेटआव आरो डारजिलिं बेफोर जायगायाव माने नुफेरि जायगा हिसाबै जेनेबा जोंनि ओनसोलनि मानसिनिफोरा माने दावबायनो मोजां मोनो माने जायगाखौ नायनो थाखाय माबायदि कन्दिस'नाव सोलिनानै दं बे जायगायाव जेनेबा डुबाइआव माबायदि दं डुबाइनि थागिबि मानसिफोरा बोरै सोलियो बोरै जायो बोरै लोङो बोरै गानो बोरै जोमो बोरै बेरायो बोरै मुसुरो मोसायो बेफोरनि सोमोन्दै बिदिनो आमेरिका बैग्यानिग जुग काउन्ट्रि बे जायगायाव जेनेबा बोरै मा साइन्टिस्टफोरा मा खालामो मानि थाखाय मा खालामो बोरै बोरै मा खालामनानै दिहुनो आबिस्कार खालामो माने बेफोरनि थाखाय जेनेबा मिनथिनो लुबैनायनि थाखाय दावबायहैनो लुबैयो जायगाखौ नायनो लुबोयो बे मोनसे निउजिलेन्ड जायगाया माबायदि बिसोरनि जानाय थानाय नेमखान्थिफोरा बोरै बोरै बेफोरखौ लुबैयो अस्ट्रेलियानि जानायजों लोंनाय गेलेनाय बायदिसिनाफोरा माबायदि बेखौबो नायनो लुबैयो डारजिलिंआव जेनेबा हाजो हालाफोरा माबायदि बर'फफोरा माबायदि दैफोरा माबायदि अखाफोरा माबायदि लामाफोरा माबायदि बेखौ लुबैयो पाकिस्टानाव जेनेबा पाकिस्टाननि मानसिफोरा माबायदि बिसोरनियाव उग्र'पन्थि माबायदि बोरै सोलियो जेनेबा बिसोरनि जानाय थानाय काल्सार बिसोरनि उग्र'पन्थिनि सोमोन्दै जेनेबा बेफोरखौ माने दावबायनायनि गेजेरजों जेनेबा मोनथिजोबनो लुबैयो बेफोरबायदि आरो बेनि गेजेरजों जेनेबा आं मा मा होनामोन आं गोसोआव गैला जेनेबा डारजिलिंखौ होनबाय आं अस्ट्रेलियाखौ होनबाय आं पेरिसनिब्ला पेरिसनि थानाय जानाय फरायनाय बिसोरनि बेब'हारफोरा माबायदि क'रियानिफ्रा चाइनानिफ्रा माबायदि बिसोरनि जानाय थानाय गेलेनाय मोसानाय मुसुरनाय सब बुस्थुखौ जेनेबा नायबिजिरनो एबा नायनो लुबैनायनि थाखाय जों जेनेबा दावबायनो लुबैयो आरो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा जेनेबा गुवाहाटिआनो होनदो जेनेबा नों शिलंआनो होनदो शिलंआव नों थांनानै मा मा नुथावथाव नायथावथाव दं दिल्लिआव थांनानै माबायदि नायथावथाव दं पाकिस्टानाव माबायदि नायथावथाव दं भुटानाव थांनानै माबायदि नायथावथाव दं भुटाननि मानसिफोरा हाजोआव बोरै संसार जादों बेफोरखौ नायथावथाव चायनायाव बोरै बिसोरनि मैन आखु गेलेथायआ जाहैबाय जेनेबा काराटे मारसोल आर्ट बेफोरखौ बोरै माबायो गेलेयो नायो बिसोर बोरै माने हायो दावबायनानै माने नायनो एबा सोमोन्दै मोनथिनो थाखाय लुबैयो आरो जेनेबा मानसिफोरा जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा दावबायनो लुबैयो आरो मोजां मोनो आरो जेनेबा नायनो लुबैयो जेनेबा बोरै बोरै सोलियो जोंनि वर्ल्डआव मानसिफोरा बेलेग बेलेग काउन्ट्रिनि मानसिफोरा बोरै सोलियो बोरै मायो बेफोरखौ मोनथिनो थाखाय दावबायनो लुबैयो बेनो आरो बुंनांगौ खिनिया